मूंखे तव्हां वीरल भॻवान जे बारे में ॿुधायो बोलो वीरल भॻवान की जय कथा विसपति देवता जी हिकिड़ो शाहूकारु माल जा ग़ोराब भराए परे परे विलायत में वाधार करण लाइ वेंदो हुओ उतां जेको अचे चारि धन कमाईंदो हुओ उन सां कुटुम्ब जी पालना कंदो हुओ ऐं दान पुण्य बि कंदो हुओ पर हिन जी ज़ाल खे इहा ॻाल्हि न वणंदी हुई हिकिड़े ॾींहुं हूं शाहूकारु वापारु करण लाइ विलायत वियो उन जो परपुठि विसपति देवता साधुअ जो रूप धारे उन जी ज़ाल खां अची बिख्या घुरी माईअ चयसि त स्वामी मां त दान करे करे ककि थी पई आहियां हाणे मूंखे किरपा करियो जो मुंहिंजो धन नास थी वञे साधुअ चयुसि चङो ईअं ई थींदो हाणे बि तूं हीअं कर सत विसपतियूं पोलो पाए खारु चाढ़ कपिड़ा टहिकाए तेलु मेट सां सनानु करे मास मछी वरिताए त तुंहिंजो अगरि अगरि नास थी वेंदो एतिरो चई साधु त हलियो वियो माईअ अञा छह विसपतियूं ईअं ई कयूं त माईअ जो समूरो धन नास थी वियो माईअ पाण बि परलोकु पधारे हेॾा शाहूकारु जेको माल जा जहाज भराए घर पिया आहियो उन जा सभु जहाज सामान समेत समुंड में ॿुॾी विया पाण तख़्तनि खे चुंबड़ी मस मस तूं अचे ई कंधीअ ते पहुतो घर में अची छा ॾिठईं त समूरो माल अङर भितर थी पियो आहे तंहिं ते धीणसि खे सॼी वारता करे ॿुधाईं धीउ खे दिलदारी ॾेई पाण भगवंत हाणे बि त राज़ी रहे काठियूं करे पंहिंजे हिते आई हयातीअ जा ॾुखिया ॾींहं पियो गुज़ारींदो हुओ हिकिड़े ॾींहुं धीणसि पीउ खे लीला ई लीला खे चयो त बाबा अॼु ॾुधु खाइण ते दिल थी आहे दिलि थी आहे पर हिन वटि ॾुध ॾुध पाण पेसो किथे हुओ हिन खे सखिणा सखिणा दिलासा पियो ॾींदो हुओ हिकिड़े ॾींहुं इन ई चिंता में झंगल में वञी वेही रहियो त वीरल भॻवानु साधुअ जो रूप धारे हिन वटि आहियो हिन खां उदासु थियण जो सबबि पुछईं शाहूकारु हिन खे समूरी कथा करे ॿुधाईं जा ॿुधी साधुअ चयुसि त भई तुंहिंजी ज़ाल विसपति ॾींहुं वीरल भॻवान जो अपमान कयो आहे जंहिं करे तुंहिंजी हीअ हालति थी आहे हाणे तूं मुंहिंजो चवणु मञु विसपति ॾींहुं विसपति देवता जे कथा जो पाठ कंदो कर टके जी कारी डाख ऐं भुॻिड़ा घुराए जल जो लोटो खंड चपुटी विझी पाणी पीअंदो कर ऐं सॼीअ संगति खे बि इहो अंबृत ऐं सेसा विराहे ॾींदो कर त प्रभु तुंहिंजो सभु मनोकामनाऊं पूरनि कंदो ईअं चई साधु हलियो वियो ॿी विसपति आई शाहूकारु विसपति वस्तूर मूजिबि झंगल मां काठियूं करण वियो त उन ॾींहुं ॾहनि हिन खे काठिनि मां ॿ टका वधीक मिलिया जंहिंमां टके जो ॾुध वठी पंहिंजे धीअ जी दिलि पूरी कयईं बाक़ी जेको टको बचियसि उन जी कारी डाख ऐं भुॻिड़ा वठी विसपति देवता जी कथा करे उहा सेसा सभिनी खे विराहे पोइ पाण बि खादईं उन ॾींहुं खां वठी हिन जो दुखु दूरि थियणु लॻो सुख सां ॿी विसिपति बि आई पर हिननि खां उन ई ॾींहुं कथा करणु चित था लही वई उन ई ॾींहुं शहर जे राजा वॾो यज्ञ करायो हुओ त सॼे शहर जा माण्हू उते खाइण विया हुआ हीउ शाहूकार बि धीउ खे वठी उते कुझु कुझु देरि सां वञी पहुतो जंहिं करे राजा हिन खे पंहिंजे घर मां रसोई खाराए जॾहिं हूं भॼन करे उथिया तॾहिं राणीअ भोॼन करे उथिया राणीअ जी नज़र वञी किलीअ ते पई जाते हिन जो नौ लखो हार टंगियो पियो हुओ छा ॾिसे त नौ लख हार आहे ई कोन हिन खे पक थी त मुंहिंजो नौ लख हार इहे धीउ ऐं पीउ खणी विया आहिनि सो राजा खे चई बिन्हिनि खे खणी क़ैदु करायईं जेल में पीउ ऐं धीउ ॾाढा परेशानु थिया वरी उते वीरल भॻवान खे यादि कयूं वीरल भॻवानु साधुअ जे रूप में दर्शन ॾेई चयुसि त तव्हां अॻिए विसपति ते वीरल भॻवान जो अपमान कयो आहे जंहिं करे तव्हां खे उन जो हीउ फल मिलियो आहे हाणे ई जेका विसपति ईंदी तव्हांखे जे जेल जे ॿाहिरां टको लभंदो उन मां टके जा भुॻिड़ा डाख वठी कथा कजे ऐं सेसा विराहे सभिनी खे अमृत जल पीआरिजो तव्हांजा सभेई दुख दूरि थी वेंदा एतिरो चई साधु अलोक थी वियो ॿी विसपति ते हिननि खे जेल जे ॿाहिरां बराबरि टके हथ लॻो पर शइ कथा अची हिकिड़ी माई उतां लंघे पई वई उन खे सॾु करे डाख ऐं भुॻिड़ा वठी अचण लाइ चयूं हिन माईअ अभिमान में भरिजी चयो त अॼु मुंहिंजो पुट जी शादी आहे सो मां कपिड़े वठण थी वञा ऐं ॿी माई उतां लंघी शाहूकारु उन खे माईअ खे बि सॾु करे साॻिए ॻाल्हि चई उन हीअ माईअ जो उन्हनि ॾींहुं पुटु मरी वियो हुओ जंहिंजे कफ़न जो हूअ बाज़ार मां कपिड़ो वठणु पई वञे पर वीरल भॻवान जो नालो ॿुधी हिकदमि अवल उन्हनि खे टके जा भुॻिड़ा डाख आणे ॾिनईं ऐं पाण बि उते वेही विसपति देवता जी कथा ॿुधाईं कथा ॿुधी सेसा या अंबृत वठी जॾहिं घर ॾा वञणु लॻी तॾहिं रस्ते ते पंहिंजे पुट जी काई वेंदे ॾिठईं हिन काई खणणु वारनि खे ख़तरे सां ई चयो त पहिरियां ई मूंखे पंहिंजे पुट जो मुंहं ॾेखारियो काई धरतीअ ते रखी बालक जो मुंहं खोलायऊं माई अंबृत ऐं सेसा खणी पंहिंजे मोल पुट जे मुख में विधो त वीरल भॻवानु भॻवान जी बाझ सां हूं बालक श्री राम श्री राम चई हिकदमि उथी खड़ो थियो हेॾा जंहिं माईअ जो पुट जी शादी हुई सो वीरल भॻवान जे नाले सां ॿिए मुख थियो थियो जंहिं करे घोड़ीअ ते चढ़ी जॾहिं ट्रेवाटे ते पहुतो तॾहिं घोड़ी अड़ी हईं ऐं हूअ धू वञी पट ते पियो अहिड़ी त चोट लॻसि जो मिंटनि में मरी वियो पोइ वीरल भॻवान साधुअ जो स्वरूप धारे उन्हनि खे विसपति देवता जी पूॼा करण लाइ चयो हिन भाव सां वीरल भॻवान जी कथा पढ़ी कारी डाख ऐं भुॻिड़ा अंबृत संगति में विराहे ऐं पुट जे मुख में बि विधो त उहो हिकदमि उथी खड़ो थियो ॾींहुं गुज़रियो विसपति जी राति आई वीरल भॻवानु राजा खे सपिने में दर्शन ॾेई चयो त राजन जेको पीउ ऐं धीउ थो बंदि खाने में बेप कया आहिनि सो ॿई निर्दोष आहिनि उन्हनि ॿिन्ही खे जेल मां आज़ाद कर राणीअ जो नौ लख हार किलीअ में टंगियलु पियो आहे सुबुह जो राणी सच पच उहो नौ लख हार किलीअ में टंगियलु ॾिठो राजा हिननि बिन्ही पीउ ऐं धीउ खे जेल मां कढाए सुठा कपिड़ा पहिण लाइ ॾिना ऐं पंहिंजे कयल अपराध जी माफ़ी घुरी ऐं हिन खे पंहिंजो अधिराज अधु भाॻ ॾिनईं कन्या खे बि तमामु उचे कुल में परिणाए ॾाज में हीरा लाल जवाहरात ॾिनईं वीरल भाॻवानु अहिड़ो ई आहे जहिड़ियूं जंहिंजे मन जूं मुरादियूं हूंदियूं अहिड़ियूं पूरनि कंदो जेको बि प्रेमी सचीअ सिक सां भॻवान ऐं प्रेम प्रीतिअ सां हीअ कथा पढ़ंदो या ॿियनि खे ॿुधाईंदो तंहिंजी सभेई आशा पूरनि थींदी सभेई बोलो प्रेम सां वीरल भॻवान की जय